जी जी विकास प्लमबर बोल जी जी कहाँ कहाँ पर करवाना है जी जी जी तो वन फ्लोर में फस्ट से ले के फ़ोर्थ फ्लोर तक पूरे में करवाना है जी जी तो पाइप लाइन आज ही करवा दूँ मैं ऑर्डर जी जी तो आज मैं आ जाऊंगा उसको ऑर्डर कर के फिर हम तुम्हारा जो हम समान पटक के उसको आज ही करवा देंगे काम चालू जी जी तो तो तो उसमें वॉसरूम कितने हैं दो वासरूम नीचे हैं हॉल में दो सेकेंड फ्लोर पर सेकेंड फ्लोर का भी दो वो थर्ड एक और फोर्थ फ्लोर में वैसे करके पाँच छः वासरूम है न ओर हाल में भी करना है जी जी और किचेन हैं न सिंगल किचेन तो पर फस्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर में किचेन में करना है के नहीं जी जी जी तो उसको हम आज ही करवा देते हैं आज से काम चालू कर देते हैं ओके आपका शुभ नाम आदिगर कहाय ओके ओके तो आज से हम काम चालू करके हमारे ओ मित्र हैं उनसे कह के काम चालू करवा देते हैं आप आप घर पर हीं रहना तो मैं कम से कम अभी आधे घंटे से आता हूँ फिर जी तो ठीक है ठीक है काम चालू कर देता हूँ आज से